हैलो अदर्श शर्मा बोला ने में मानिक शर्मा बोला ना में इद्धर घूमने गी आना हा मानसर आह्ली साइड ते तुस मिगी सनाई सकने स्हेई जगाह् केह्ड़ी ऐ इद्धर अच्छा केह्ड़ा होटल ऐ होटला दा नांऽ केह् ऐ ऐ कोई शैल हां ठीक ऐ ते ते इद्धरै दी शैल केह् केह् शैल मिलदा इद्धर हां मतलब कि अच्छा अच्छा होर